جی ہاں تعلیمی شخص اصولوں کا پابند ہو سکتا ہے تعلیمی اصول اور قواعد کا احترام کرنا اور ان پر عمل کرنا تعیلمی نظام کا اہم حِصّہ ہے یہ اصول تعلیم کو بہتر بنانے اور طالب علم کی نشو و نما اور ان کی ترقّی کے لیے ضروری ہے ہر تعلیمی شخص سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان اصولوں کا احترام کرے اور انہیں اپنی تعلیم اور تدریس میں عمل میں لائے